जैसे हम रात को सोते हैं सपने सपने में कुछ भी दिखाई दे देता है जैसे कभी ख़ुशबू देख लेतें हैं डर डर जाते हैं डरने के बाद क्या होता है नींद खुल जाती है तो नींद खुलने के बाद देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है मुझे फिर मैं जैसे आँख लगती है फिर देखते हैं अजनबी जैसे ख़ुशी के चीज़ भी कभी देख लेते हैं ये देने के बाद जो है मेरा भय ख़त्म हो जाता है भय ख़त्म होने के बाद जो है देखतें हैं घूमते हैं तो उस दिन ख़ुशहाल दिन भी जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है जे सपने में या रस्ते चलते या कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ जो कभी नहीं देखी हो वो ची टकरा जाते हैं तो भय तो होता ही है जो नहीं देखें हैं वो चीज़ अचानक देख लेंगे तो भय तो होगा ही होगा तो इसीलिए जो है थोड़ा कभी चल घर से जब निकलते हैं तो डर जाते हैं डरने के बाद जो है जो कि ये लगता रहता है मन में भय जो कि कभी कुछ पहले के तरह ना हो जाए देख लूँ ऐसा कुछ नहीं होता है सब दिन की यात्रा जो होता है एक जैसे नहीं होते हैं सपने में तो कुछ कभी सच भी हो जाता है कभी झूठे भी रहते हैं मगर सपना कभी सच होता है मगर ये नहीं है कि जो हर दिन का सपना सच ही हो जाए कभी झूठ भी हो सकता है